भारतके लोकप्रिय वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम छथि आ ई राष्ट्रपति से रहि चुकल यऽ बहुत प्रिय रहऽ एपीजे अब्दुल कलाम